तेरो हुमण गांवठी अळमी खतखतें सुंगटाचें दांगर मणगणें साकरभात गोडशें तिसऱ्याचें सुकें शाकुती सुंगटाची किसमूर सवराक बरिल्ल्यो माणक्यो वरण ती चार बांगडो दाळ पातोळी सान्नां नाल्ल्याची कापां दुदांतले फोव सोजी तवसळी मुगाचें मुगाटी आंब्याचें कोळ मुटिल्यो आडसराचें सांसव उकडें शीत कुल्ल्याचें सुकें पोळी चिकन कांकणां काजूची फेणी